ठीक हइ कपड़ा धुअयके बारेमे हइ यूज करै हियै साबुन यूज करै हियै सर्फ यूज करै हियै आओर मशीन मने यूज करै हियै आओर कम पानिमे यूज करै हियै मतलब एक पानिमे कपड़ा खींचि धो कऽ आ खीचयके आओर एक पानिमे फलहारि कऽ सूखय लेल धऽ दै छी हमसभ धूपमे सुखबै हियै आओर धूपमे नहि सुख ठण्ढा रहल तऽ पंखा चला देली पंखापर सुखा लेली ईसभ यूज करय अपना छहिरामे धरै हियै आओर ऐसे ही कपड़ा खींचि कऽ आओर सफा पानिमे धो कर आ तब सुखबै हियै